फस्ट प्रोडक्ट म्हणल्यार हांवें मोबायल फोन घेतिलो आनी मोबायल फोन म्हाका इतलो गरजेचो आनी इतलो इम्पोर्टंट असो दिसलो की थ्रू मोबायल आमी जें इम्पॉसिबल आसा तें पॉसिबल करपाक शकता म्हणजे पयली आमी किदें करताले कसलोय एक मिनींग जाय वर्ड वर्डाचो मिनींग जाय ओर सेंटेन्साचो मिनींग जाय जाल्यार आमी डिक्शनरी यूज करताले आतां पळोवपाक गेल्यार आमकां डिक्शनरीची गरजूच ना मोबायलाचेर ऑनलायन गुगलाचेर आमी कित्तेय सर्च करू शकता आनी आमकां मोबायल सारको हॅल्पफूल जाला की कसलीय इनफोमेशन आमकां जाय जाल्या आमी मोबायलाचेर थ्रू इंटरनेट वायफाय हाजेर सोदूंक शकता आतां जेन्ना कोवीड आयिल्लो तेन्ना भुरग्यांक शिक्षणा लागून खूब त्रास जाले ज्यो स्कुलान वसोन भुरगीं शिकपाक शकलीं ना ते ऑनलायन मोबायलाचेर सगलीं भुरगीं शिकपाक लागलीं टिचर्सांनी ऑनलायन मोबायलाचे थ्रू भुरग्यांक बरें लॅक्चर्स दिले एक्सप्लेन केले व्हिडियो कॉल केले आनी भुरगीं दोन वर्सां सारकी दोन वर्सां मोबायल यूज करून अभ्यास करपाक शिकली आतां हो मोबायल बरो तसो पाडय बी चडय आमी यूज करूंक जायना चड यूज केल्यार आमच्या दोळ्यांक आमी मेंदू मार बसू शकता सो जितली गरज आसा आमकां मोबायलाची तितलोच आमी यूज करप इंटरनेट आयिल्ल्यान आमकां कितले इंटरनेटाचेर मोबायला वयल्यान मोबायलाचेर इंटरनेट हो वायफाय कनेक्शन घेवन आमी कितें आमकां जाय तें सर्च करपाक शकता कसलीय इनफोमेशन आमी सर्च करपाक शकता मागीर इलेक्ट्रिसिटी बील मागीर वॉटर उदकाचे बिल हें आमकां पयली बँकेनी वचून नाजाल्या पर्टिकुलर डिपार्टमेंटा वसून भरचे पडटाले आतां ऑनलायन मोबायलाचेर आमी डायरेक्ट ऑनलायन मोबायलाचेर घरा बसून इलेक्ट्रिसिटी बिलां भरपा शकता नळाची बिलां भरपा शकता गाडयेचे इनशुरन्स करपाक शकता इवन पॅन कार्ड आदार कार्ड आमी आमच्या मोबायलाचेर करपा शकता मोबायल आसिल्यान आमकां इतलो बऱ्याक पडला की जर आमकां कसलीय गरज पडटा एक रातचे आमकां खंय वचपाक पडटा पयली कितें जाताले लोकगेर शेजारेगेर वचून आपोवचे पडटाले आतां आमकां खंयच वचनासतना घरा बसून

लोकां हॅल्प करूं म्हणजे आमकां एक आतां हेल्प जाय रातचे आमी बरी ना जाता जाल्यार कोणाकय एक फोन मारून आमी तीका आपोवन आमचे काम सडसडीत करूं शकता आनी मोबायल आतां मोबायला वयल्यान आमी व्हिडियो कॉल सुद्दां करून आमच्यो गरजो पुरावपाक शकतात मोबायल जितलो बरो तितलो वायटूय बी आसा चड मोबायल यूज करून आमी आमचो ब्रेन आनी दोळे वाट लावंक शकता सो जाय तितलोच मोबायल यूज करपाक जाय